समोसा भेज दीजिए डोसा पैक कर के भेज दीजिए चटनी भी रख देना ना और मीठा भी डाल देना रसगुल्ला जल्दी करिए दोनों भी भूलना नहीं ना दोनों भी रख देना चम्मच भी रख देना लगेगा और और कुछ का आइटम बढ़ा दीजिए नमकीन समकिन पैसा कितना हो जाएगा चलो ठीक है दो सौ हम दे देंगे